गांव में ॿिन परिवारनि जे विच में कंहिं महिल का बि समस्या थिए थी सम्झो ॿारनि जी थिए थी को ॿियो झगिड़ो थिए थो को वाद विवाद थिए थो त उनखे वॾा वेही करे सुलझाईंदा आहिनि अथवा त शहर जो प्रमुख ॿ चार पंच गॾिजी करे उन समस्या जो समाधान कराईंदा आहिनि हींअर ई थोरो टाइम अॻ में ई ॿारनि जे विच में को झगिड़ो थियो हुयो हुननि खे वॾनि वेही करे सुलझाए छॾियो